मेरे पसन्दीदा गाने तो बहुत सारे हैं जैसे आशिकी टू का सॉन्ग है और भी बहुत सारे गाने हैं जो मुझको याद हैं मैं भक्ति गाना भी बहुत ज़्यादा गाता हूँ और इन्हें गाने से हमें बहुत प्रसन्नता मिलती है और मैं इसको अकेले में ही ज़्यादातर गाता हूँ और मैंने गाना स्टेज पर भी बहुत ज़्यादा गाया है मैं जिस जिस स्कूल में पढ़ा हूँ उस स्कूल में मैंने गाना गाया है और जिससे लोग बहुत ज़्यादा ख़ुश हुए हैं और मैंने सर्टिफिकेट भी पाया है बहुत सारे स्कूलों से गाना गाकर और जिससे लोग मुझको सिन्गर के नाम से भी बुलाते थे और मुझको गाना सुनना तो बहुत ज़्यादा मैं सुनता गाना तो अकेले में ही हूँ अकेले में सुनता हूँ लेकिन गाना गाने के लिए मुझको बहुत सारे लोग आगे बैठे रहते हैं फिर भी मैं गा लेता हूँ गाना गाने में मुझको कोई कठिनाई नहीं होती है गाना मुझको सुनना और सुनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मैं गाना अकेले में सुनता हूँ और याद हो जाता है मुझको कोई भी गाना रहता है तो मैं अच्छे गाना गाता हूँ रोमान्टिक गाना गाता हूँ और भक्ति सॉन्ग भी मुझको आते हैं बहुत सारे और मैं गाना गाता हूँ मेरे पसन्दीदा गाने जैसे मन्जिले हैं आशिकी टू के और बहुत सारे सॉन्ग हैं ओम साई राम है और बहुत सारे सॉन्ग हैं जिसको मैं गाता हूँ मुझको अच्छा लगता है गाना गाना और मैं सुनना भी पसन्द करता हूँ गाने बहुत सारे हैं जो मुझको अकेले में बैठकर सुनता हूँ और मैं याद हो जाते हैं तो मैं फिर उसकी प्रैक्टिस करता हूँ शीशे के सामने खड़े होकर फिर उस गाने की प्रैक्टिस करता हूँ मैं गाना गा तो ले रहा हूँ अच्छे से मुझको गाना आ तो जा रहा है अच्छे से इससे मुझको बहुत अपने आप पर गर्व प्राप्त होता है कि मैं गाना गाता हूँ तो लोग सुनते हैं मेरे गाने को पसन्द करते हैं जिससे मुझको बहुत बढ़ावा देते हैं लोग और बहुत प्रसन्न होते हैं जिससे लोगों को मेरा गाना सुनने के लिए बेताबी रहती है वे लोग सुनना चाहते हैं मेरा गाना कहीं भी मैं जाऊँ तो मेरे गाने को सुना जाता है मुझको सुनाया भी जाता है गाने को कि यह देख भाई तुमने कितना अच्छा गाना गाया है जिससे मुझको बहुत गर्व अपने आप पर प्राप्त होता है कि मैं गाना गा रहा हूँ तो लोग कितने ख़ुश हो रहे हैं और कितनी उन्हें प्रसन्नता मिलती है और मैं गाना सुनाता हूँ तो लोगों के चेहरे पर एक अलग ही चमक रहती है जिससे वे लोग बहुत ख़ुश रहते हैं बहुत ज़्यादा शोर करते हैं मेरे गानों को सुनकर बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ करते हैं मेरे नाम को पुकारकर चिल्लाते हैं इससे बहुत ज़्यादा मुझको प्रसन्नता होती है कि चलो मैं गाना गा रहा हूँ तो कम से कम उन्हें तो ख़ुशी मिल रही है मेरे गाने की वज़ह से उनके वह बोलते हैं कि तुम्हारा गाना सुनने से मुझको बहुत अच्छा लगता है बहुत सुक़ून मिलता है तो मुझको अलग ही गर्व प्राप्त होता है कि मैं गाना गाता हूँ तो चलो कोई किसी को तो अच्छा लगता है और लोग मेरे गानों को सुनकर बहुत तारीफ़ करते हैं मैं गाना गानों को सुनता हूँ अकेले में गानों को सुनता हूँ और गाता हूँ गाते गाता हूँ प्रैक्टिस करता हूँ मैं बाहर जाता हूँ बाहर जाता हूँ तो लोग मुझसे गाना सुनते हैं सुनाते हैं बहुत क्लास के लोग मुझसे गाना सुनते हैं मैं जहाँ पढ़ता हूँ वहाँ के स्कूल के लोग मुझको सिन्गिन्ग कॉम्पटीशन था अभी हाल ही में तो मैंने गाना गाया था तो लोग बहुत प्रसन्न हुए थे तो उसमें मुझको प्राइज़ मिला था मुझको ट्रॉफ़ी मिली थी और सिन्गिन्ग कॉम्पटीशन में मैंने गाना गाया था तो मेरे गाने पर कुछ लड़कियों ने नृत्य भी किया था मैंने मैंने बहुत सारे भक्ति सॉन्ग भी गाए हैं जिससे लोग बहुत प्रसन्न होकर तालियाँ बजाते हैं तो मेरा गर सिर गर्व से ऊपर हो जाता है मेरे माता पिता भी बहुत ख़ुश हो जाते हैं मेरे गाने को सुनकर और बहुत लोग आकर कहते हैं कि आपका लड़का बहुत अच्छा गाना गाता है तो मेरे माता पिता का सिर गर्व से ऊपर हो जाता है और